भारत में शिक्षा के तौर तरीके इस प्रकार से हैं जैसे कि भारत में दी जाने वाली शिक्षा के प्रकारों के मैं माध्यमिक माध्यमिक एवं तृतीय शिक्षा में शामिल है छः से चौथा चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और निःशुल्क और अनिवार्य अनिवार्य है प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं है लेकिन यह प्रा यह पन्द्रह से अठारह वर्ष की आयु के लि इसके सभी बच्चों के लिए निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाती है और इससे बेरोजगारी मतलब भारत में कई प्रकार की बेरोजगारियां भी फैल रही हैं क्योंकि यहाँ के लोग मतलब बहुत सारी डिग्रियां लेकर भी बेरोजगार हैं शिक्षा पढ़ाई करके भी बेरोजगार हैं शिक्षा वो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन उनमें अगर रोजगार से नहीं लग पा रहे हैं क्योंकि बेरोजगार अधिक हैं और उनको कोइ रोजगार मिल भी नहीं पा रहा है कि वो रोजगार करके अपना मतलब परिवार का परिवार का पालन पोषण कर सकें और बेरोजगारी का अपना एक देश को बढ़ोत्तरी दे सके और ना कि अन्य देशों में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है क्योंकि अन्य देश के लोगों बहुत ही रोजगार हैं वो अपने मतलब परिवार का भी अच्छे तरीके से रोजगार कर चला रहे हैं और अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं